जय झूलेलाल भट ट्रावेल एजंसीअ मां था ॻाल्हायो मूंखे हाणे पंदरहं वीह ॾींहं फॉरेन टूर ते वञिणो आहे त छाहे तव्हांजो कहिड़ी कहिड़ी जॻहियुनि ते खणी वेंदा आहिनि तव्हां जी एजन्सीअ वारा अच्छा त सिंगापुर वञिणो आहे मूंखे त इनजो कीअं थींदो सभु अच्छा अच्छा ऐं टिकीटूं केरु कराईंदो मना उहो असांखे कराइणु आहिनि या तव्हां अच्छा टिकीटनि में तव्हांजो चार्ज़ छा रहंदो मना तव्हांजो कमिशन अच्छा ऐं छा छा थी वे छा छा मतलबु तव्हां असांखे सुविधाऊं डींदव अच्छा त असांजो कीअं हूंदो सूरत खां पोइ किथे वञिणो आहे असांखे हा हा त उतां असांखे कोई पिकअप कंदो यू एस ए मां के असांखे पाणे ई जेकी तव्हां होटल कंदा हुते पहुचणो आहे अच्छा तव्हांजा त तव्हांजो ड्राइवर असां सां गॾु रहंदो वीह ॾींहं असां सां गॾ ई ऐं उते घुमण में कहिॾियूं जॻहियूं आहिनि अच्छा ऐं छाहे तव्हांजो पेकेज जामु महांगो आहे मुंहिंजे बजट में कान्हे इहो अच्छा त ॾिसो थोरो घटि वधि थिए त अच्छा त ऐं छाहे ॿियो मना तव्हांजो गाइड असां सां गॾु रहंदो सॼो ॾींहुं हीअं ऐं होटल जो ख़र्चो बि तव्हां में अची वेंदो ड्राइवर बि तव्हांजी असांखे डींदव गाइड बि तव्हांजी असांखे डींदव हलो त मां तव्हां खे हिक ॿिनि डींहंनि में फ़ोन करे तव्हां खे कनफम कयां थी जय झूलेलाल हा